हेलो हेलो सर मैं ग्वालियर घूमने के लिए आ रहा था सर मुझे ग्वालियर में घूमना था उत्तराखंड से आ रहा हूँ तो वहाँ पर ग्वालियर में क्या घूमने की जगह है बहुत सारी इसमें वैसे कुछ इस्पेसल जगह कोई है क्या जो बहुत ही स्पे ये स्पेसल जगह हैं अपने यहाँ की जी सर जी सर और यहाँ पर सर खाने पर आस पास क्या है हाँ जो कम पैसों में हो क्योंकि हमारे पास पैसों का बजट बहुत कम है हाँ सर मैंने खेलापति मंदिर नहीं देखा है कहाँ पर है सर ये जी सर तो सर हम कब घूमने के लिए आएँ सर आपके यहाँ और सर तो आप टैक्सी वगेरह सब कुछ आप कर दोगे ना जी सर बिलकुल तो अब हम आते हैं कुछ दिनों बाद आपको उसी दिन कॉल करेंगे इसी नम्बर से ही है सर जी सर धन्यवाद हम जरुर आएँगे